हा हा न न त हिते अन पाणीअ जी ॾाढी प्रॉब्लम लगी पई आहे ऐं अन पाणी बिल्कुल बि साफ़ु कोन पियो अचे बिल्कुलु मतलब कि पाणी में ॾाढी गंदगी आहे बिल्कुल ऐं अन पाणी वजह सा ॾाढी परेशानियूं थी वयूं आहिनि कपिड़ा बिल्कुल क्लीन साफ़ु कोन था थियनि ऐं अन पीअण में बि ॾाढी बदबू आहे ऐं बीमारी थी वेंदनि हिननि सां ॿारनि खे बि त कुझु करोसि था पाणीअ करे पाणीअ कनेक्शन त आहिनि जो जगन तेजवानी नाले सां आहे ईअं न ॿ साल थिया हूंदा एतिरो कुझु

हा पाणी पाणीअ त ॿ कनेक्शन आहिनि ऐं अन पाणीअ जी दिक़त त शुरू खां वठी ईअं ई आहे हमेशह भई इहो बदबू आहे पानी में गंदगी आहे साफ़ु काने पानी बिल्कुल बि हम्म जी हा हा न पहिरीं बि कंप्लेन कयी आहे ऐं अन त मूंखे कोई रिप्लाई कोन आहियो साम्हूं खां कुझु बि मतलबु केर बि ॾिसी कान वियो आहे ऐं पाणी में कोई काने बिल्कुल बी साफ़ु कोन आयो आहे उनखां पोइ बि हा करो फोर फाइव सिक्स सेविन नाइन सत पंज ॾह

जी

न केर बि कोन आहियो मां कंप्लेन कई आहे पर अञां त केरु आयो ई कोन्हे हम्म जी जी बिल्कुलु अच्छा अच्छा अच्छा हम्म ठीकु आहे थैंक यू